अगर हम योग की बात करें तो भारत मुझे लगता है कि भारत का तो सदियों पुराना नाता है योग से हमारे ऋषि मुनि से ले कर वर्तमान पीढ़ी को अगर देखा जाए तो योग त भारत की ही देन है भारत के द्वारा ही योग दूसरे देशों में पहुँचा है और योग मुझे लगता है कि हर इंसान को करना चाहिए सिर्फ बच्चों को नहीं बूढ़ों को जवान को आदमी हों या औरत हो सभी को योग करना चाहिए योग से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है हमारा दिमाग स्वस्थ होता है हमारे जो शरीर के सारे अंग हैं वो अच्छे से काम करते हैं इसलिए योग करना कोई बुराई नहीं है और मुझे लगता है कि स्कूलो में भी बच्चों को नियम से या ऐसा कुछ एक सप्ताह में ऐसा एक दिन होना चाहिए जिस वक्त या जिस समय उनको एक घंटा योग के बारे में बताया भी जाए और योग के बारे में सिखाया भी जाए और उन्हें कैसे करा जाता है किन परिस्थितियों में करा जाता है वो भी बताया जाए अगर बच्चों को शुरू से योग की अच्छाइयाँ बताई जाए तो मुझे लगता है कि बच्चे उन चीजों को समझेंगे क्योंकि वर्तमान खान पान जो भी है इस हिसाब से आजकल खाने में मिलावट हो रही है बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं छोटे छोटे बच्चों से ले कर बूढ़ों तक को अलग अलग तरीके की गंभीर बीमारियाँ हो रही हैं तो मुझे लगता है कि योग के द्वारा उन पर कंट्रोल किया जा सकता है और सभी को सुबह उठने के बाद कम से कम पंद्रह से बीस मिनट या आधा घंटा या अपने समय के अनुसार योग करना चाहिए शारीरिक गतिविधि शरीर की होना चाहिए क्योंकि हम विज्ञान ने जिस हिसाब से तरक्की करी है हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है इसलिए शरीर का इम्यून सिस्टम भी खत धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं तो अगर हम नियम से योग करते हैं तो मुझे लगता है कि शरीर में अच्छा सुधार होता भी है दिखता भी है दिमाग भी स्वस्थ रहता है शरीर भी स्वस्थ रहता है और बच्चों को तो शुरू से ही सीखाना चाहिए वह चाहे स्कूल में सीखाएँ या घर में सीखाएँ लेकिन सीखाना चाहिए और सभी को करना चाहिए